ہندوستان میں ملازمت کا بہت بڑا صحیح نہیں ہے یہاں کی سرکار جو ہے پیپر لیک ہو جاتا ہے اس پہ کوئی سنوائی نہیں کرتی ہے اس کے بےروزگاروں کی یہاں بہت تعداد میں ہے ہندوستان کے اندر بےروزگاری بھی بہت ہے یہاں کی جو سرکار ہے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی نوبت نہیں دیتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لڑکا امتحان دیتے ہیں اور جب سوچتا ہے رزلٹ اچھا آوے تو پیپر لیک ہو جاتی ہے یہ بہت بڑا کارن ہے ہندوستان کے اندر میں لگ بھگ اس سال میں دو چار بھی پیپر لیک ہو چکا ہے اس کے بارے میں سرکار کچھ نہیں سوچ رہی ہے یہ ہمارے ہندوستانی نوجوانوں کے لیے بہت بڑا خرابی ہے ایسا ہو رہا ہے جیسے کہ میری سرکار کو کچھ پتہ ہی نہیں لیکن میری سرکار جو ہے ہر چیز جانتی ہے لیکن اس پر قانون کارروائی نہیں ہوتی یہ ایک بہت بڑا سمسیا چل رہی ہے بچے سب کتنا اگزام دیتے ہیں کہ میں آگے چل کے کچھ کروں گا لیکن میرے یہاں ایسا سسٹم لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ پیپر لیک ہو جاتا ہے جس سے کہ سرکار کو اس پر ایکسن لینا چاہیے تاکہ نوجوانوں کو روزگار ملے لیکن یہاں روزگار کا کچھ نہیں خالی ہلہ ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں اس چیز پر دھیان دینی چاہیے سرکار کو اس چیز پر دھیان دینی چاہیے کہ ہمارے دیش کے نوجوانوں کہاں جا رہے ہیں بےروزگاری کی بہت بری دقت ہو رہی ہے